जय झूलेलाल पहिरियों ज़माने में ज़ालुनि खे ॾाढो घर में ॿधी करे रखंदा हुआ चवंदा हुआ ज़ालियूं सभु खानो रोटी पचाइण लाइ आयूं आहिनि ऐं छोकिरियूं सॼो ॾींहुं घर खे सिलाई बुनाई सिखण लाइ पैदा थींदियूं आहिनि छोकरनि खे कमु करणु ॾींदा हुआ ज़ालुनि खे बिल्कुल बि अॻियां वधण न ॾींदा हुआ ज़ालुनि खे एॾो घटि सम्झी करे हलंदा हुआ चाहे उहा केतरी बि स्याणी हुजे केतिरी बि सुठी हुजे पर चवंदा आहिनि तहांखे सभु खाधो अचण खपे ऐं जैमहिल छोकिरी पसंदि करण वेंदा ज़ालुनि खे तॾहिं बि इहो कोशन पुछंदा की तव्हांखे छा छा थो अचे त इहा ॻाल्हि ॾाढी गलत आ अॼुकल्ह जे ज़माने में ज़ालू इहे कमु नथियूं कनि ज़ालियूं छोकरनि जे टकरुनि में आयूं आहिनि ऐं ज़ालू ॿाहिरि वञी कमाइण ती चाहिन हर खेत्र में वधणु चाहिन अॼुकल्ह ज़ालू हर खेत्र में आयूं आहिनि चाहे उहे बस कंडक्टर हुजे चाहे डॉक्टर हुजे चाहे स्वीपर हुजे चाहे शैफ हुजे चाहे गाड़ी वाहन हुजे गाॾियूं बि हलाइनि थियूं ज़ालू नौकरियूं बि थियूं कनि ऐं घर खे बि थियूं संभालनि हिन करे ज़ालियुनि जो खेत्र ॾाढो वधीक थी वियो आहे पाण मर्द अॼुकल्ह जे ज़माने में पुठिया थी विया आहिनि ज़ालियुनि जा पैकेज बि वधंदा त वञनि छो त ज़ालियूं घर जो बि थियूं कनि ॿारनि खे बि थियूं संभालनि ॿाहिरि बि थियूं कमु कनि